एह्दे बिच्च इ'नें एह् पुच्छे दा ऐ के तोह कुत्थें जात्तरा करने ई जन्ने गड्डियां दे बारे च गड्डी केह्ड़ी गाड्डी करने जां केहड़ी गड्डी बिच्च जन्ने तुस गड्डी आह्ले अज्ज्जकल पुच्छना होऐ ते गड्डी आह्ले बड़े पैहे मंगदा पेट्रोल तेल बी मैंह्गे होए दे न गड्डियां बड़ियां बड़ियां मैंह्गियां आई दियां अज्जकल लेकिन असें गाड्डी उ'ऐ दिक्खन होंदी कोई सस्ती जेही ते असें ते बड़ी परेशानी होंदी ऐ ध्याड़ीदार बंदे ताईं ज्यादातर जियां हून बस्स जन्दी जा कोई मेटाडोर जन्दी अज्जकल ते ट्रैनां बी चला दियां न अस ट्रैना च गै ज्यादातर सफर करने आं कराया बी घट्ट लगदा ओह्दे च टैम बी घट्ट लगदा ऐ जात्तरा करने जियां हून असें कश साढ़ै मानसर होई गेआ जां पत्नीटाप होई गेआ

हिमाचल होई गेआ जां पंजाब बिच्च अम्बरसर होई गेआ इत्थें बी ट्रैनां चला दियां न अज्जकल ट्रेनें बिच्च गै जन्ने आं ते यादगार पल साढ़ै जियां हून अस हिमाचल गे हे ते अस धरमशाला स्टेडियम दिक्खने ई गे बड़ा शैल लग्गेआ असेंगी ओह् ते असें उत्थें फोटो शोटू खिच्चे अपना परिवार बी सारे गेदे हे बड़ी शैल जादगरी ऐ ओह् उत्थूं दी मानसर जाओ बड़े बड्डी उत्थें झील ऐ ओह्दे बिच्च बी दिक्खो तुस बड़ियां मच्छियां न कछुए न मंदर बी हैन उत्थें देवता दा बी मंदर ऐ इक बड़ा मश्हूर ओह् बी इक बड़े जादगार पल न उ'नेंगी अस नेईं भलाई सकने न